हां जी हुन जियां इध्दर ऐ कि डाक्टर किन्ने न साढ़े एरिया च इत्थें ते कोई इ'यां गिने चुने दे गै डाक्टर लब्भदे न इ'यां ते है गै नी ऐ है कैंह् नी क्योंकि इत्थें कोई कालेज़ गै ना उं'दे तांईं कोई इयां जगह गै नी जित्थें बचैरे पढ़न आइये जां इन्दे च सीटां सूटां निकलन हून सारे मां प्यो इक्कै जेह् ते होंदे गै नी हैंन जेह्ड़े बाह्र भेजन अपने बच्चें गी इयां इन्ने इन्ने पैसे खर्चियै सारें घर दियां अपनियां अपनियां मजबूरियां होंदियां हून बच्चे जियां इध्दर नेंईं पढ़ी सकदे कोई होंदे जेह्ड़े क'ड्डी लैंदे सीह्टां ते चली जंदे जिं'दे मां प्यो उनेंई दोआई सकदे भाई कोचिगां कुचिगां चली जंदे हुन अस केह् कि जेह्ड़े ते मैक्सिमम ते होंदे ञ्याणे ओह् इध्दर गै रेही जंदे फिर ना साढ़े इध्दर कोई जगह न जित्थें उनें पढ़ाई सकन ना कोई हैल्थ केयर बर्कर आह्ले तांई ऐ कि उन्दे तांईं इन्सटिचूट बने दे होन हां हून थोह्ड़े थोह्ड़े चिर थोह्ड़े चिरे दा इत्थें हून एम्स ऐ बना दा ते ओह्दे बाद होई सकदा इत्थें कोई जेह्ड़े हून ञ्याणेंई ट्रेनिंगा ट्रुनिंगा थ्होई जान पर अजें तोड़े जेह्ड़े बच्चे करने आह्ले हे ओह् ते रेहिये हून मेरे कन्ने दे गै किन्ने जेह्ड़े पढ़दे हे ओह् कुतै पठानकोट गेदे कोई कुतै गेदा क्योंकि इध्दर कोई ऐसी फैसलिटी गै नी ऐ इक्क अध्दी इयां दूर दराज़ ऐ जिध्दर पर उत्थैं पर उत्थै इ'यां कुत्थै इन्नियां चीजां लब्भदियां हून जियां इत्थुआं साढ़े नेह् लोकें गै शैल पढ़ना होए ते बाह्र जाना पौंदा हून जियां श्रीनगर गै बंदा जाए पर श्रीनगर स्हानूं पता ऐ इयां इन्ना खतरा ऐ खतरा केह् की इयां मतलव इयां मारने मूरने दा उत्थें पेदे रौंह्दा रोन पिट्टन ते मां प्यो भेजदे नी फिर बच्चें ई इत्थें ते एह्दे तांईं कुश बी हैनी ऐ असैं गिनी चुनियै दूरा दूरा तक्कर असें इक अध्दा गै लब्भग छड़ा जेह्ड़ा लब्भग होर कोई नी एह् सिस्टम ऐ हून इत्थैं बी ते चाही दा गै कोई ना कोई एह् बनी जंदे इक अध्दा ते बच्चेंई इयां शैल चीजां थ्होई जंदियां हून कोई दूर दराज़ दे जेह्ड़े बच्चे होंदे उं'दा मता इन्टरस्ट होंदे इनें चीजें पर मता रूझान होंदा शैल करी लैंदे ओह् हून ते मां प्यो इन्ना नेईं दस्सी सकदे अपने कोला ते अपने कोला कोला ते शैल गै करदे अपने बच्चें तांई पर फिर बी रेही जंदे पिच्छें एह् ऐ हून इत्थें नर्सिंग तांईं कुश बी हैनी ऐ जेह्ड़ियां नर्सां बनदियां बाह्र जंदियां पैह्लैं कुतै अमरितसर पढ़ा दियां कोई कुदै पढ़ा दियां उनैं बी उत्थैं पैह्लैं चार साल लाने पौंदे चार पंज साल लांदियां ओह्दे बाद कुतै इत्थें प्राईवेट प्रउवेट लग्गी जान लग्गी जान नेंई ते ओह्बी कुत्थें हून प्राईवेट बी दस बाह्रां गै होंदे इन्नी दुनियां करा दी ते दस बाह्रां च उनें कुत्थें रक्खना ते एह् चक्कर ऐ हून आस्ता आस्ता बना दा गै सिस्टम पर इत्थैं सड़का गै नी बनी बनी मुक्का दियां एह् कुध्दर करना हून एम्स बनिया साढ़ै इत्थें शैल बड्डा बनेआ ओह् एम्स होंदे गै बड्डा पर इत्थैं इ'यां शैल लगदा बने दा ते उत्थें गै लग्गी सकदे न हून लोग उत्थै लग्गना केह् हून उत्थें जेह्ड़े इन्नी दुनियां बाह्र पढ़ा दी ऐ हून उत्थें जेह्ड़ियां बकैंसियां बकुंसियां जेह्ड़ियां निकलङन लोकें उत्थै गै बड़ना उत्थैं गै लगङन चलो कुदै ता कीते दा कुतै ते कम्म आन नी हून साढ़ै इत्थैं है गै नी ऐ हून साह्नू करना ते पौना इत्थ इत्थै इक अध्दा बनी जाए तां की हून जियां डिगरी कालेज़ गै बनी गेदे इत्थें ओह्दे अन्दर इक गै लैव बनी जाए कोई जित्थैं बच्चैं हून रूझान ते सारें दा आंदा गै निक्के निक्के ञ्याणे जियां डाक्'टर सैट लेईयै बैठे दे होंदे इयां थोह्ड़ा मता सूई लान गै आई जाए इयां बच्चैं रोज पैह्लैं जम्मू जाना आना अजें दूर दराज़े दा आना होऐ ते फिर मुश्कल होई गै जंदी ऐ ना गड्डियां ते कदैं कदैं औंदी ते ना किश होर केह् हून इत्थें डाक्टरें तांईं ते इक अध्दी कुड़ी है साढ़े इत्थें दी लग्गी दी ऐ पर ओह्बी इ'यां गै बचैरियां लब्भदियां गै नी कोई उनेंई पुच्छेआ जाए जां कुछ कीता जाए होर इक ऐही इत्थें दी कुड़ी ते ओह्दी हून ओह्बी उस्सै टैम लब्भदी ही जिसलै पढ़ा दी होंदियां हां इत्थें कोई बर्करें तांई कोई ओह् नी ऐ कि उनेंई ट्रेनिंग दित्ती जाए जां जेह्ड़ियां लग्गी दियां होंदियां उ'ऐ आई जंदियां इत्थें लग्गनेई इत्थें में ता दिक्खेआ हिसाब लाया कि जेह्ड़े मैडिकल दे बच्चे ऐ ओह् इयां खज्जली खराबी गै मां प्यो रखाई ओड़दे मैडिकल पढ़ो ते साढ़े आह्लें दा बी मैडिकल असें बी मैडिकल पढ़े दा पर मैडिकल पढि़यै केह् इत्थें गै त्रै साल जी डी सी लाए ते ओह्दे बाद इ'यां खज्जली खराबी गै साढ़े तांई बी कोई कोई अप्परचून्टियां होंदियां अस बी बच्चे इयां फिर बाह्र जंदे कुतै पढ़ने पर की ग्रैजुएशन कीती मैडिकल च पर ऐनी अग्गैं कोई की इ'यां बंदा अग्गैं जंदा कुतै पढ़दा इत्थैं इन्नियां स्कीमां चलदियां मैडिकल दे अन्दर इत्थैं किश बी ऐनी इयां कोई इक चीजां खुल्ली दियां होन ते बंदा उत्थें जंदा अपना टैलेन्ट दसदा पर ऐनी हून केह् करना इक ते डिस्टिक हस्पिटल ऐ कोई इयां प्राईवेट गै खुल्ली जंदा इक अध्दा ते बंदा बस कर